आं डॉक्टर उत्कश न्हय आं तुमकां आमी कितल्या कितले दीस जाले तुमकां कॉण्टॅक करपाचो ट्राय करता पूण तुमी फोनूच घेयना आमचे हांगा ऑक्स पूण हांगा बी आं हांगा बी लोक अशे तळमळटा न्हय कोविडान आतां कितले लोक मरता ऑक्सिजनाची हांगा सामकी सांगां सांगां आयक्ता पूण हांगासल्ल्या लोकांचें कोण पयत्लो आमी तुमकां तुमी डॉक्टर आमकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून तुमकां आमी इतले प्रोस करपाचें ट्राय करता सो तुमीच आमकां पावना आल्या मागीर कोण पावत्ले हांगा कितले जाण कितले लोक हांगा ऑक्सिजना खातीर हांगा एक्स्पायर जाल्ले आसा पूण केन्ना केन्ना पूण केन्ना आमी तूं आमी केन्ना पर्यंत अशें तुमच्या कडल्यान हें करूंक शकता अशें बाबा तुमी एक केन्ना गॅरंटी अशी कितले दीस पर्यन दिवं शकता की आतांच बाबा फाल्यां बाबा तुमकां आमी प्रॉवायड करतले ऑर केन्ना अशें केन्ना म्हणून तुमचे पावत्ले आमकां ओके ओके थँक्यू थँक्यू पूण प्लीज बेगीन ट्राय करा माश्शें कशेंय करून एडजसमॅण करपाचें तें प्लीज ट्राय करा म्हाका खूब गरज आसा तेजी के ओके बरें